ہمارے ہندوستان میں جو الگ الگ اسکیمیں چلتی ہیں اور ایسے ہی اسکیم چلائی گئی ہیں لڑکیوں کے لیے جس میں جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے جو ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ ہے وہ لڑکیوں کو لیپ ٹاپ فون یا سائیکل دیتی ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے پڑھائی کی فیلڈ میں پیچھے نہ رہے یہ نہیں کہ لڑکے ہی صرف آگے آگے آئیں وہ چاہتی ہیں کہ لڑکی بھی آگے آئے وہ بھی اپنا پڑھائی میں حصہ لے وہ بھی کچھ نہ کچھ آگے لائف میں کرے اس لیے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے پریوار جو غریب ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو پڑھا نہیں سکتے تو وہ جو ہیں لڑکیوں کو اپنے اسکول بھیجتے ہیں جس سے کہ گورنمنٹ کے تھرو جو ہے ان کو لیپ ٹاپ یا سائیکل مل جائے اور کچھ تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آگے جائیں پڑھیں گی لکھیں گی تو کچھ نہ کچھ کریں گی اور جو سائیکل یا سائیکل اور جو لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو اس سے مان لو کہ جو اور پریوار ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں چلو ہماری لڑکیاں جائیں گی ہماری بچیاں جائیں گی اسکول تو ان کو جو ہے یہ لیپ ٹاپ مل جائے گا یہ یا یہ فون مل جائے گا سائیکل مل جائے گی تو یہ جو ہماری سرکار جو ہے الگ الگ اسکیمیں چلاتی ہے اور اس سے جو ہے لڑکیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے